हाँ मुझे लगता है कि ड्रॉइंग लोगों के लिए उपचारात्मक है और फ़ायदेमंद है ठीक है कैसे हो सकती है एक आर्टिस्ट के रूप में आप ने क्या कुछ गुण सीखे हैं ये सब भी देखा जाएगा कि आप आर्टिस्ट बनते हैं ड्रॉइंग करते हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद है ड्रॉइंग एक शक्तिशाली कला है मतलब बहुत अच्छी कला है शक्तिशाली कला का रूप है जिसमें कलाकार अपनी भावनाओं विचारों और दृष्टिकोणों को वस्तु दिखा सकता है इसका उपयोग विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है जैसे लोगों के व्यापार या ब्रांड को बताने के लिए भी इस ड्रॉइंग का यूज़ किया जा सकता है और ड्रॉइंग लोगों के लिए उपचारार्तिक तरीका है तरीके से कम आ सकती है बहुत सारे इसके अंदर ड्रॉइंग के अंदर जो हैं फ़ील्ड हैं आप कैसे भी करके कम कर सकते हैं और मेरे हिसाब से ड्रॉइंग एक पर्फ़ेक्ट प्लेटफ़ॉर्म है अपने आप को दिखाने का